हमर पसन्दीदा यऽ सिलाइ केनाइ जे हम मोबाइल या फेस सोशल मीडिआ ईसबपर या यूट्यूबरपरमे नहि सिखलहुँए हम एगो रहथिन हमरा ओतऽ जे सिलाइ करैत रहथिन हम हुनके एतऽ जाकऽ तब सिखलहुँ तऽ पहिने तऽ हमरा रहै जे हमरा सुइओ नहि पकड़ऽ अबैत रहै लेकिन हम हुनका ओतऽ गेलहुँ तऽ हुनका देखैत देखैत जे ओ कोना काटै छथिन कोना ओकरा फेर जॉइन्ट करै छथिन ईसब देखिकऽ हम हुनकेसँ सिखलहुँ तऽ ओ पहिने काटि देथिन कपड़ाके आओर फेर हमरा कहथिन जे ओकरे बैठैके फेर अहाँ काटू तहन ओनाहिए काटैत काटैत सिखलहुँ फेर जखन हुनका लग आर केओ दैत रहनि सिएलए तऽ ओहो कहथिन कि जे अहाँ सिऔ तऽ हम वएह सिएत सिएत सिखलहुँ हुनके एतऽसँ आओर हम हुनका धन्यवाद करैत छिअनि जे हमरा सिखेलाह आओर हुनकासँ सीखिकऽ हमहूँ आब बढ़िआँ सी लै छी हुनकासँ सिखैमे हमरा आओर कोनो दिक्कत तऽ नहि भेल लेकिन हमरा दिक्कत इएह भेल जे हमरा मशीन चलबैए नहि आबैत रहै हम चला आबिए मशीन आओर हमरासे मशीन उनटे चलि जाइत रहै जब चलैए तऽ मशीन उनटा चलि जाइ जाहिमे कतेक तऽ सुइओ टुटि गेलै कै बेर तऽ अङ्गुरिओमे अपनो आङ्गुरमे भोँकि लेलहुँ सुइआके हमरा इएहसब दिक्कत भेल सिलाइ सिखऽमे आओर कोनो कोनो दिक्कत नहि भेल आओर रहलै बात जे हम विज्ञापनमे विश्वास नहि राखै छी हम जिनका सीकऽ दै छिअनि हुनका जदि बढ़िआँ लागै छनि तऽ ओ दोसरके कहै छथिन केओ अगर पचीस रुपैआ लै छै तऽ हम बीसे रुपैआ लै छिए तऽ लोक ओहो पुछलक जे कतेक सिलाइ लेलक तऽ हे ओ पचीस रुपैआ लै छै आओर ओ बीसे रुपैआ लै छथिन तऽ एनाहिएमे विज्ञापन भऽ जाइ छै हमरा विज्ञापन दैके जरूरी नहि पड़ैए ओहेमे केओ अएला कहला हमरो सी दिऔ हुनका बढ़िआँ लागल हुनकर सिलाइ केओ आओर देखलक हुनका पेन्हने तऽ हे ओ पेन्हने छथिन ने से बड़ सुन्दर छै कतऽसे सिएलिए तऽ हम अनिता ओतऽसे सिएलिए एनाहिए कऽ कऽ के हमर अपनेआप प्रचार प्रसार भऽ जाइत ये किएक हम खुदे नहि करै छी हम किनको कम पाइमे सी दै छिअनि ओ अपने कहै छथिन हे ओ हमरासे दुइ रुपैआ कम लै छथिन पाँचे रुपैआ लै छथिन तऽ ओ अपने दोसर आदमीके भेजै छथिन ओ दोसरके कहला ओ फेर दोसरके कहलक एनाहिए एनाहिएमे हमर खूब अपने विज्ञापन भऽ गेल हम कोनो विज्ञापन ककरो लग जाके कोनो बैनर छपवाके या फेर आओर किछु नहि कएलहुँ हम सिलाइके फिटिन्ग बढ़िआँ दै छिए धागा भी अच्छा दै छिए मजबूत दै छिए तऽ ओहिसे लोक अपने अएला कहलाह जे हँ हम हुनके ओतऽसे सिआएब जे दुइगो रुपैओ कम लागत सिलाइओके फिटिन्ग बढ़िआँ हैत तऽ हम हुनके एतऽ सिआबी हम जिनका ओतऽसँ सिखलहुँ ओ हमर गुरु छथि हुनकर हम बहुत बहुत धन्यवाद करै छिअनि जिनका कारण हम सिखलहुँ हम एतेक अपन एखन हम अपन ओहेसे रोजी रोजगार किछु चलैले छी अपन कहै छै जकरा प्रतिपालन से हम ओहेसे करैत छी हमरा खूब बढ़िआँ लागल हुनकर सिलाइ हम अपनो आब हुनकासँ सीखिकऽ अपनो हम आब बढ़िआँ टेलर भऽ गेलहुँ अपनो खूब बढ़िआँसँ मशीन चलबै छी लोकोके सी दै छी हम अपनो कपड़ा हम खुदे सी कऽ पिन्है छी जतऽ भी होइ छै कर कुटुम्ब एतऽ हुनकोसभके ओहोसब जब जानलाह कि हँ हम सिलाइ करै छी ओहोसब हमरेसे आब सिबै छथि ओहि दुआरे सिलाइ बहुत बढ़िआँ चीज छै